और अगला कोशन ऐ मेरा जेह्दे च मिगी सनाना ऐ कि अस केह्ड़े केह्ड़े कपड़े जेह्ड़े ऐं ओह् पान्ने आं केह्ड़े केह्ड़े ट्रेडिशनल जेह्ड़े कपड़े अस पान्ने आं साढ़े बैसे ते अज कल्ल दे टाईम उप्पर लोग जेह्ड़े ऐं ओह् माडर्न कपड़ें ही पाना जेह्ड़ा ऐ ओह् करा दे प्रेफर डोगरी स्कूल सूट जेह्ड़े हैन ओह् इन्ने हून ट्रैंडिंग च हैनी ऐ बट जेल्लै कोई ध्याह्र शयाह्र होंदा ऐ ते उदे बिच्च जेह्ड़ा साढ़ा लान पान ऐ ओह् इ'यै जियां कुर्ता होईया कन्नै उस्सी अस लोक पजामा आखदे लेकिन अस उस्सी आखदे हे सुत्थन सुत्थन सुत्थन ते कुर्ता ते और कश्मीर च जियां जैदातर ठण्डा मौसम होंदा ते उस टैम उप्पर अस फिरन पाना फिरन पांदियां अजकल्ल ते हुन एह्कड़े टाईम उप्पर ते फैशन बी आई गेदा फिरन दा बड़ा जैदा जेह्ड़ा पैह्ले बी होंदा हा हून अज कल्ल परतियै लौटियै उऐ सेम चीजां आदियां कन्नै अस इक होर चीज ऐ कमर उप्पर बी अस ओह् बन्नदे हे दुपट्टा जियां कोई स्कूल च साढ़े कोई फंक्शन होंदा ओह्दे च डोगरी सूट पांदियां कुड़ियां ते मुड़े ते ओह् एह् बन्नदे कन्ने डोगरी सूट जेह्ड़े होंदे हे पैह्ले जियां कुड़ी दा ब्याह् होंदा ऐ ते उदे च पैह्ले ते ओह् लैंह्गा पांदी उदे बाद जिल्लै फेरे बगैरा लैंदी उहदे च बी डोगरी सूट जेह्ड़े ऐ ओह् बनवांदी ऐ ते एह् सारी चीजां किश हैन जेह्ड़े मतलव जि'ने अजें बी साढ़े कल्चर गी थोह्ड़ा जेहा जिन्दा रक्खे दा ऐ ते कपड़ें च होर बड़ बड़ी बड़ी वैरायटी आई जंदी जियां प्हाड़े च लोक बक्खरी कपड़े पाना करदे हैन प्रैफर करदे ऐं क्योंकि उत्थे जेह्ड़ा मौसम होंदा ओह् थोह्ड़ा ठण्डा होंदा उत्थें जेह्ड़ा मौसम थोह्ड़ा बरखा जैदा होंदी उस तरीके कन्ने ते जेह्ड़ा इत्थे मैदानी लाह्का ऐ इत्थे लोक थोह्ड़े बक्खरे कपड़े पांदे क्योंकि इत्थें इन्नी ठण्ड निं होंदी ऐ कन्नै लोग इत्थे जैदातर जिमीदार होंदे ते जिमीदारी दे हिसाब कन्नै गै कपड़े पाना जेह्ड़ा ऐ ओह् जरूरी ऐ